जीअं असांजे ज़माने में त पहिरियों सिंधी हलंदी हुई उहा हाणे सिंधीअ सब सभ्यता खे वधाइण लाइ यारहें ऐं ॿारहें दर्जे में हिकु सब्जेक्ट हिकु विषय सिंधीअ जो खयो वियो आहे जीअं अॼु जा ॿार सिंधी सम्झी सघनि सिंधी लिखी सघनि सिंधी पढ़ी सघनि सिंधियत खे अॻियां वधाए सघनि